जी नमस्कार जी हाँ आजकल आपकी पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है अच्छा और क्या करने जा रही हैं आज अच्छा बी ए करने जा रही हैं अच्छा तो क्या क्या सब्जेक्ट लिया है अ अपने अरे वो तो हम बताएंगे ही आपको भी बता आपने भी तो कुछ सोच रखा होगा कि आप कौन सा सबजेक्ट ले रही हैं कौन सा नहीं ले रही हैं जैसे कि साइंस है भूगोल है सोसल साइंस है आइम है

हलो जी अच्छा और हिन्दी तो ले ही रही होंगी हिन्दी तो भाई बहुत जरूरी है आजकल हाँ मेहनत से के पढ़ाई करिएगा अच्छे से अच्छे मार्क्स लाइएगा

जी अच्छा हाँ पढ़ाई में तो भाई बहुत मेहनत लगती है खूब मेहनत कर कर पढ़िये खूब अच्छे से पढ़िये और खूब अच्छे मार्क्स लाइये और औ साइंस में तो बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी साइंस तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है साइंस में

जी हाँ साइंस भूगोल सब राष्ट्र के बारे में भूगोल हो